हांवें जीन्स ऑर्डर केल्ली तिचो कलर जे तरेन आसा तेच तरेन ती आयली ती खूब बरी जीन्स आसा कलरूय बी जसो दिसता तसोच आयलो तिची फिटींग एकदम बरी आसा इतल्या कम्फर्टेबल आसा की तूं खंय घालून वचूंक शकता ती खूब तिची शिवण एक एक बारीक बारीक गजाल खूब बरे तरेन तेमी केल्ली आसा ताची चॅन ताचो बटन बटनूय बी खूब बरो आसा तो खंय घालून कितलो वेळ घालून इतली कम्फर्टेबल इतली ब्रीधेबल तातूंत वारो भायर भितर वचपाक शकता तितली कम्फर्टेबल